जोंनि आइजोफोरनि मावनांगौ खामानिफोरनि जेनेबा जेंनाफ्रा जाहैबाय साख्रिफोरखौ जोङो नुयो जेनेबा बबेबा साख्रिफ्रा जा हौवाफोरनि थाखायल' गोनां हौवाफोरल' मावजाथावथाव जाबाय नाथाय बे नङा गासैखौबो मावनो हानाय मोनथाय दङ हिनजावफोरबाबो जेरै खेलाफ्रावबो जेरै खेलाफोरखौबो हिनजावफ्राबो गेलेनो हायो बल खेलाखौ हौवाफोरल' बांसिन गेलेयोमोन नाथाय दा बल खेलाखौबो हिनजावफोरबाबो गेलेनो हाबाय दा बेबायदिनो मोन्थाय सुबिदा दङ आरो मावनो हायो आरो बेबायदिनो जेंनाया जाहैबाय बबेबा नखराव जेनेबा सोरबाबा हिनजाव मानसिखौ नेग्लेट खालामनानै दोननानै हिनजाव मानसिखौ जेनेबा बिदि मावथावा बाहेराव ओंखारथावा हिनजावफ्रा बायहेरायाव ओंखारनो नाङा बेबायदि जेंना जायो हौवाफ्रा बेबायदिनो बादा होनानै दोनो हिनजावफ्रा मावनो हाया जा बदनाम जायो हिनजाव मानसिफ्रा न'निल' आइजो न'खौनो बेंनांगौ बेबायदि होननानै न'खराव दोननानै बिदिनो उनस्लद लाङो हिनजाव हारिफ्रा इयावनो गोदोलाङो जेनेबा नखरनि संनाय खावनायनि थाखायल' सोरबा सोरबा बेबायदि बाहायो नाथाय बे नङा जोङो होनजावब्लाबो गासैबो मावनो अधिकार दं गासैबो साख्रिखौ मावनो फौजिफोरब्लाबो हिनजावफोरबाबो मावनो हायो बिदिनो पायलतबाबो हिनजावफ्राबो मावनो हायो गासै रोखोमनि इन्जिनियार बिदिनो बायदि रोखोमनि खारनाय बारनाय बायदि गासै खामानिखौ हिनजावनोबो समान समान इक्तियार होनाय जाबाय बेखायनो जोङो होनजावब्लाबो हाया होननानै थानो नाङा हानो हायो गासै जोंनि बे हिनजावफ्रा हिनजाव न' सिङावल' थानांगौ बे नङा बे जेंनाखौ जोङो बोखारनांगौ जोङो जोंनि हिनजाव माहारिखौबो जोङो फोजौलांनांगौ समान समान मोनथायाव जों दोनहैनांगौ जोंबो हौवाजों समान जोंहाबो जुजिनो हानाय गोहो दं बेखायनो जोङो जेंनाफोरखौ जों सौसिनानैब्लाबो जोङो उथ्रिलांनांगोन